تلنگانہ کے لوگ عام طور پر خبریں نیوز ٹیلی ویژن واٹسایپ انٹرویو کے ذریعے خبریں حاصل کرتے ہیں واٹسایپ پر ہر خبر ہر نیوز آ جاتی ہے